ایک اچھی کتاب اور اچھا مضمون پڑھنے کے لیے اور جتنے کم پیج ہوں گے اتنا ہی کم وقت لگتا ہے اور جتنے زیادہ پیج ہوں گے اتنا ہی زیادہ زیادہ سے زیادہ میں تین چار گھنٹے ایک کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہوں اور میرے پاس پڑھنے کے لیے کوئی خاص ہفتہ وار یا ماہانہ کوئی ہدف نہیں ہے کتاب اچھی ملی کوئی اچھا مضمون مل گیا تو اس کو تین چار گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں وقت رہتا ہے تب